جی میں آپ سے یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ میں نے آج ایک اولا سروس سے ایک کار یا ٹیکسی بک کی تھی جو مجھے آج صبح آنے والا تھا اور مجھے علی گڑھ کا قلعہ دکھانے لے جانے والا تھا تو وہ وقت پر نہیں آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نہ وہ فون اٹھا رہا ہے تو اب میری گزارش ہے کہ آپ اولا سروس میں کال کریں اور پوری انفارمیشن دیں کہ وہ نہ تو وقت پر آئے ہیں اور نہ ہی وہ ہماری کال اٹھا رہے ہیں ہم نے بلایا تو انہیں صبح دس بجے تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مطلب ڈسٹرب ہو چکے ہیں ہمارا پورا ایک طریقے سے سچویشن جو تھی وہ پوری خراب ہو گئی ہے تو میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے اولا سروس میں فون کریں اور ٹیکسی ڈرائیور کو کال کر کر پوچھیں کہ وہ میرے یہاں وقت پر کیوں نہیں پہنچے ہیں اور مجھے انہوں نے پک اپ کیوں نہیں کیا ہے